सिलाइ या बुनाइके दौरान हमरा जे कोनो चीजपर जेनाकि पेटीकोट बनेलहुँ ओहेमे जँ कोनो दिक्कत भेल या गलती सिए गेल धरफड़के चक्करमे लगभग होइ छै जे धरफड़ होइ छै धरफड़ धरफड़ करऽमे जेनाकि आब केओ कहि गेलखिन जे आइए हमरा सी कऽ दऽ दिअऽ आइए सी कऽ दऽ दिअऽ बस वएहके चक्करमे जल्दी जल्दी करऽके चक्करमे जे जोड़ैके चाही कमरमे डाढ़मे से जोड़ै गेल बगलमे ओहेसब दिक्कत भऽ जाइ छै तऽ फेर ओकरा खोलिकऽ एक एक धागाके तोड़िकऽ आओर फेर जाकऽ फेरसँ ओकरा सही कऽ कऽ आओर सिअऽके पड़ै छै फेरसँ सिलापर इएह दिक्कत होइ छै जे हम कोना धरफड़मे सिलिए जे गलती भेलै कि गलती भेलै हमरासँ धिआनसँ राखिकऽ फेर ओकरा सही कऽ कऽ तब कोशिश कएलहुँ जे धरफड़ धरफड़ कऽ कऽ जल्दी जल्दी कऽ के नहि हम सिऔँ जल्दी जल्दी जतेक कएलहुँ जे जल्दी काम भऽ जाए ओतेक आओर दिक्कत भऽ गेल ओतेक आओर एहन ने फेरा लागि गेल एना ने गलती जोड़ै गेल जे फेर जतेक देरमे पूरा भऽ जएतै रहै ततेक देरमे ओकरा खोलऽके पड़ल फेर ओकरा सिलाइ तोड़लहुँ तऽ फेर सहीसँ सिलहुँ ओकरा इएहसब दिक्कत होइ छै ओकरा फेरसँ सरिएकऽ लोकके देलहुँ तब इएह ओहिसँ अनुभव कएलहुँ सिखलहुँ जे जल्दी जल्दी नहि करऽके चाही जेनाकि हम ब्लाउज बनेलहुँ ब्लाउजो बनेलहुँ तऽ ओहोमे लोक केओ आ आबि गेल जेनाकि बच्चे लोक रहल ओहेसभ डिस्टर्ब कएलक माइण्ड मिस भऽ गेल दिमाग दिक्कत भऽ गेल दिमागमे जे कोना जोड़ेतै बस भऽ गेलै आब जे पार्ट जोड़ैके आगू से जोड़ि देलहुँ पाछू ओहेसब दिक्कत होइ छै लेकिन ओकरासँ इएह सीख मिलै छै जे कोनो भी काम जल्दी जल्दी नहि करैके चाही जतेक जल्दी कऽ कऽ के सिलहुँ कि जे जल्दी भऽ जाए ओतेक आओर दिक्कत भऽ गेल ओतेक आओर दोसर दिक्कत भऽ गेल कि जे आब ओकरा खोलैके पड़ल आओर एना स्थिरसे सिएतै तऽ एक्केबेरमे सिआ जेतै लेकिन नहि ओकरा जतेक धरफड़ कएलहुँ फेर आब एगो फेरा लागि गेल जे हँ आब ओकरा खोलिकऽ तब दोबारासँ सिउ फेर खोलिके फेर दोबारासे सिउ ओहिसे बढ़िआँ छै स्थिरसँ सी कऽ दिमाग शान्त कऽ कऽ आओर कोनो कामपर नहि धिआन राखिकऽ धिआन सिर्फ इएह कामपर एगो कामपर धिआन राखलासँ धिआन केन्द्रित रहै छै धिआन केन्द्रित रहै छै तऽ ओहेसँ काम सही होइ छै तऽ हम अनुभव इएह कएलहुँ जे काम कोनो जल्दबाजीमे नहि करऽके चाही धरफड़ धरफड़ नहि करैके चाही स्थिरसँ करबै तऽ वएह काम एक ही बारमे एक्केबेरमे सकरि जेतै दोबारा करैके जरूरी नहि पड़तै ओहे जल्दी जल्दी करबै तऽ जल्दी जल्दीमे नहि हेतै जल्दी जल्दीमे दिक्कत भइए जेतै ओहि दुआरे स्थिरसँ फेर ओकरा सिअऽके पड़ल ताहि दुआरे हम आब कोनो काममे जल्दबाजी नहि करै छी धरफड़ी नहि रहैए हम एक काम एक ही बारमे करै छी एकही बेरमे करै छी जइसेकि हमर काम गलत नहि हुए हमरा दोबारा मेहनति नहि लागै दोबारा ओहिमे मेहनति करऽसे बढ़िआँ एकहि बेरमे ओकरा एतेक बढ़िआँसे किएक नहि सिबै जे दोबारा हमरा ओकरा सिअऽके नहि पड़तै ओहि दुआरे हम आब स्थिर स्थिरसँ दिमागमे राखिकऽ धिआमे राखिकऽ जे हँ हमरा ई चीज सिएके छै एकरामे ई पल्ला एना जोड़ेतै ई कपड़ा एना जोड़ेतै इएहसब सोचिकऽ तब स्थिरसँ काम करथलए अनुभव कएलहुँ ये